جب میں بارہ سال کی تھی تو میرے میوزک ٹیچر نے میرے اسکول میں مجھ سے ایک گانا گانے کے لیے کہا تب میں نے پہلی بار اپنے اسکول میں ایک گانا گایا وہ گانا سننے کے بعد میرے اسکول میں سبھی ٹیچرس نے سبھی فرینڈس نے ان فیکٹ میرے ساتھ جو پڑھنے والے طلباء تھے ان سب نے میرے گانے کی کافی تعریف کی میرے میرے گانے کو کافی سراہا بہت زیادہ تعریف کی سب لوگوں نے کہا کہ آپ کی آواز بہت زیادہ اچھی ہے آپ بہت اچھا گا لیتی ہیں آپ کی آواز میں نرمی لہجہ وہ ساری چیزیں اب مجھے نہیں پتا وہ جھوٹ تھا یا سچ لیکن انہوں نے ایسا کہا تو جبھی سے میرے اندر ایک گانے کا شوق پیدا ہو گیا کی ہاں مجھے گانا چاہیے تبھی سے ہم ایک کہتے ہیں نا باتھ روم سنگر یا کبھی کبھی اپنے فرینڈس میں گا لیتے ہیں لوگ کہتے ہیں سنائیے آپ اپنی آواز اب میں آپ کچھ سنائیے تو وہ ساری چیزیں جبھی سے پیدا ہوئیں میرے اندر تو جب سے ہمیں گانے کا تھوڑا سا شوق ہے اور ہم گاتے ہیں ہم اپنے فری ٹائم میں گاتے ہیں جب ہمیں وقت ملتا ہے تو ہم گاتے ہیں ہم اپنے دوستوں کو سناتے ہیں اپنی آواز لوگوں کو کافی اچھی لگتی ہے ہماری آواز